एयर इंडिया पवन कुमार नायक उलयतां हय हांयेन फाल्यांची फ्लायट बूक केला न्यू यॉर्क टू लॉस एंजिलीस हय पी एन आर नंबर आसा एक शुन्य दोन चार पांच स णव दोन एक शुन्य दोन एक हय म्हाका मातसो हेजो स्टेटस जाय आशिल्लो ह्यो टायमार वयतली फाल्यां काय डिले आहा काय कितें हय किद्या लागून जाणा म्हाजी मातशें फाल्यां बिजनस मिटींग आशिल्ली अर्जंट सो तेका लागोन हांव मातशें कन्फर्म करपा खातीर कॉल केल्लो अर्देवर लेट हां किद्या लागोन अर्दे वर लेट हां ओके ओके सो म्हाका आनी दुसरी फ्लायट मेळो शकता हेजे बदल्याक हांव दुसरी एरलायन्स ओके

ओके सो दुसरी एरलायन ना न्ही सो आनी किदें ऑप्शन्स आहा म्हाका बेगीन फ्लायट मेळ्ळी तेज्या बेगीन दोन वर बेगीन सुद्दां कोता येता ना न्हू ओके ओके ओके ओके फायन सो अर्द्या वराचे आनी चड लेट जावपा ना न्हू ओके तुमी ट्राय करता मॅक्सिमम ओके ओके ओके ओके मॅडम तर बरें थँक्स थँकस थँकस